ہلو

آپ وہ کہاں پر ہیں ہاں جی اب ہم کو پاپلا شیمپل جانا ہے ہاں چلتے ہاں پاپلا شیمپل جانا ہے ہا تین تین آ تین پیسنجر ہیں نہیں وو نئی مجھے تو مرے ساتھ دو پیسنجر ہیں ہم تینوں ہیں ہاں ہاں جانا ہے پھر وہاں سے ریٹرن آنا ہے ہاں ہاں تو تو کیا کیا لیں گے بھائی صاب نہیں لیٹ آ وہ نہیں نہیں وہاں وہاں پر کا جو پروسیجر ہے وہ پروسیجر کمپلیٹ کر کے نکل لیں گے زیادہ وقت نہیں لگے گا پندرہ سے ہاں وہی پندرہ پندرہ سے بیس منٹ ہاں وہی اب لیٹ پندرہ سے بیس منٹ ویسا دوسری سواری مل جائگی پندرہ بیس منٹ ہوتیش نا بارہ سو کر لیجیے چودہ سو ہاں ٹھیک ہے پھر آئیے لوکیشن بھیجتے ہیں وہیں ہاں نہیں تو آپ اپنا لوکیشن دیجیے ہم آکے لے لیتے ہیں آں اچھا بھائی شکریہ بھائی ہاں ہاں اک ایک منٹ ہاں اب وہ کتنے دیر وو ایک پانچ دس منٹ زیادہ بھی ہو گئے تو آپ تھوڑا باہر ویٹنگ کر کیجیے گا آں

تیار بیٹھے ہوئے ہیں آپ آئیے ہاں اچھی بات ہں ٹھیک ہے شکریہ بھائی